पेड़नि पौधनि में त अलॻि अलॻि पौधनि जे लाइ अलॻि अलॻि मिटी लॻंदी आहे मां त मालीअ खां कारी मिटी वठी ईंदी आहियां हुनमें फूलनि जा पौधा जामु सुठा थींदा आहिनि फूल जामु खिलंदा आहिनि जामु वॾा वॾा फूल जामु कलर निखरंदो आहे ऐं फर्टिलाइज़र्स ऐं

खाद जे लाइ त असांजे बिल्डींग में कॉम्पोज़ीट खाद ठहंदी आहे जेके बि असांजे बिल्डींग में गार्डन्स आहिनि हुनमें जेके बि पेड़ आहिनि हो लिव्स डीकंपोस्ट थी करे पाण फर्टीलाइज़र असां ठाहींदा आहियूं पोइ हुन मिटी ऐं खाद खे गॾे करे पेड़ पौधनि में विझंदा आहियूं हुनमां जामु सुठा सुठा फूल फल निकिरंदा आहिनि जामु वॾा पेड़ थींदा आहिनि ग्रोथ जामु सुठी थींदी आहे ऐं जामु हेल्दी रहंदा आहिनि पौधा जय झूलेलाल